गाय कोइ भी जानवर पोसय छियै बड़ा प्रेमसँ अगर दूध नहि दै पाल नहि रखइए तऽ ओकरा जे हइ बेच दैए बेच दै हइ कस कसाइ लअ जाइ हइ फिर उ सभ बहुत गलत बात यऽ अगर कोइ खुदा ने खास्ते कोइ ओकरा बीमारी भऽ गेल मरि गेल तऽ ओकरा जे हइ से उठबइ लए नहि आबइए कोइ तऽ ओकरा जे हइ से उठाकऽ माटि खोदिके खद्दा खोदिके गारि दियौ आओर बढ़िआँसँ ढाँकि दियौ उपरसँ जे उ सभ बचल रहय आओर मालके अगर गाय घुसिके पारा बच्चा होइए भैंसके पारा होइए तऽ ओकरो अहाँ सभ दूध के जगह पर माटि धऽ दै छी जे जल्दी ई मरि जाइ बाछा होइए तऽ ओकरो वएहे करय छी बाछाके भी कसाइके दअ दै छी पाराके भी दअ दै छी ई सभ नहि होबाक चाहिए आओर भी माल वृद्ध होइपर अगर कोइ उपाय होइए तऽ ओकरा डॉक्टरके बुलबियौ ओकरा जे हइ बढ़िआँसँ इलाज करबियौ ठीक भऽ जाय आगे आगेसँ बढ़िआँ काम होबाक चाही कसाइके नहि दियौ ने ओकरा बच्चाके गलत व्यवहार करियौ सभ किछु ठीक रहयके चाही आओर इएहे सभ बात यऽ अपने सभ ठीकसँ माल मवेशीके पालियौ आओर सभकिछु ठीक रखियौ बच्चोके ओकरो बच्चाके ठीकसँ रखियौ कसाइके नहि दियौ कस या तऽ नहि बड़ा भऽ गेल पारा हइ तऽ ओकरा छोड़ि दियौ साँढ़ हइ तऽ बाछा हइ तऽ ओकरो जे हइ से भगा दियौ रस्सी काटि दियौ कान काटि दियौ ओहिना कभी ओकरा जान बकैस दियौ आगे एनाही सभ होइके चाही मा जानवरके मारयके कोशिश नहि करियौ आओर इएहे सभ बात यऽ ओकरा जे हइ से जानवरके अपना ध्यानसँ दखियौ ओकरा उपर दुरुपयोग नहि हुअए दियौ जे ओकरा जे हइसे कसाइके दअ दै छियै जे जहाँ जे हइ से नहि होयबाके चाही आओर बाद बाँकी अहाँ सभ अपन ध्यान रखियौ इएहे सभ हम कहब आगे हम की कहब